पंहिंजो घरु मटायो आहे मां हाणे आदिपुर मां गांधीधाम में पहुची वई आहियां व त जंहिं करे मूंखे सिलेंडर जी डिलीवरी जे एड्रस जेका आहे सा उहा नईं रखिणी पवंदी ऐं उहो डिलीवरी जो एड्रस करण जे लाइ मां तव्हां खे चवां अर्जु थी कयां के तव्हां मुंहिंजो इहो कंज़्यूमर नम्बर जल्दी सां जल्दी तफ़्सील ॾियो ऐं अपडेट करे ॾियो